جی سر

جی کون سی کتابیں چاہیے تھیں آپ کو اچھا اردو کی کتابیں تاریخ کی کتابیں جی مل جائیں گی الگ الگ ڈسکاؤنٹ ہے کتابوں پر جو اردو کی کتابیں ہیں ان کا الگ ڈسکاؤنٹ ہے اور تاریخ کی کتابیں ہیں ان کا الگ ہے فقہ کی کتابیں ہیں ان کا الگ ڈسکاؤنٹ ہے این سی آر ٹی کی کتابیں ہیں سب کا الگ الگ ڈسکاؤنٹ رہتا ہے ان پہ جو ہے این سی آر ٹی کی کتابیں ہیں ان پہ آپ کو تیس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ مل جائے گا اور جو اردو کی کتابیں ہیں ان پر دس فیصد اور اسی طریقے سے جو تاریخ کی کتابیں ہیں فقہ کی ان پہ آپ کو پچاس فی صد ہے ڈسکاؤنٹ مل جائے گا جی جی وہ بھی مل جائیں گی شروحات کتابوں کی جو ہیں درس نظامی کی درس نظامی کی جو کتابیں ہیں ان کی شروحات ہے مکمل جو عالمیت کا کورس عالمیت کا کورس ہے اس کی مکمل کتابیں ہیں ان کا ڈسکاؤنٹ ایسا چالیس فیصد ڈسکاؤنٹ مل جائے گا آپ کو یہ اسٹوڈنٹ کے لیے اسٹوڈنٹ کے لیے ہمارے لیے یہاں ڈسکاؤنٹ زیادہ رہتا ہے جی وہ آپ کو جب آپ یہاں آئیں گے جبھی بتلا دیا جائے گا میری ہماری دکان دیوبند کے اندر ہے جی جی جو دیوبند میں دارالعلوم مدرسہ ہے اس کے آس پاس میں کتب خانہ ہے نعیمیہ کے پاس میں ہماری دکان ہے جی جی سر کل آئیں گے آپ جی آ جائیں آپ کل یہیں آ کر بات کر لیں گے ہم ڈسکاؤنٹ یہیں پہ دلا دیا جائے گا آپ کو ٹھیک ہے